छठि पर्व होइ छै ओहिमे साँझमे घर ओसारा नीपकऽ घर ओसारा निपलहुँ घर ओसारा निप कए तकर बाद चुल्हा चुल्हा बैसाकऽ मिट्टी वला चुल्हा बैसा कऽ तकर बाद अहाँकेॅं पुरी बनाओल जाइ छै खजुर बनाओल जाइ छै खजुर बनै छै खीर बनै छै डालीसभ ओरिआयल जाइ छै ओहिमे फल फूल खजुर ई सभ दएकऽ तकर बाद साँझमे बच्चा सभके लए कऽ छठि पर जाइ छियै तकर बाद अर्घ्य ओहिठाम अर्घ्य होइ छै छठि महाराजके छठि भगवानके तऽ साँझमे अर्घ्य देल जाइ छै तहन हाथ उठै छै तहन बच्चा सभ खाना खाइ छै दुर्गा पूजाके पर्व आबै छै ओहिमे नओ दिन उपासमे नवरात्रीमे आदमी रहै छै पूजा पाठमे आदमी रहै छै व्यस्त रहै छै पूजा पाठ होइ छै तकर बाद अहाँकेॅं छागर कटै छै नओमी दिन छागर कटै छै बहुत पर पाहुन रहै छै समाज रहै छै सभ पर सभ चीज खिआ पिआ कऽ फेर रोट बनै छै नओमी दिन हमरा सभके नवका कपड़ा पहिरै छै बहुत उत्सवसँ मनायल जाइ छै दुर्गा पूजा फेर अथी आबै छै छठि छठि आबै छै फेर ओहिमे अहाँकऽ खजुर सभ बनै छै सभ चीज बनै छै साँझुका अर्घ्य पर फेर जाइ छै पोखरि पर गेलहुँ फेर अहाँकेॅं भोरका फेर उठलहुँ चारि बजे फेर नहा सोनाकऽ बच्चा सभके लए कऽ फेर पोखरि पर गेलहुँ पोखरि परसँ अर्घ्य भेल भगवानके गोर लागि कऽ सभ आदमी ओहिठामसँ सभ प्रसाद सभ अपन धिआ पुता सभ अपन खाइत अपन अङ्गना आबै छै बहुत खुशी बहुत उत्सवसँ पर्व हमरा सभके मनायल जाइ छै ई छै मिथिलाकेँ